मा होनो आं माने मैखुन माबानो सानदोंमोन आरोना मैखुन गायनो सानदोंमोन आमफ्राय आब'या खोन्थानो हागोन नामा माबायदिहाय गायनो गायनाय जायो माबायदि मैखुन गायनायनि प्रचेसफोरखौ

औ प्लासटिकखौ औ

गोबाव थायोना आमफ्राय औ बेखौ आमफ्राय बायजोयाव गायजायाना बायजोयाव गायगोन औ औ

औ औ प्लासटिकखौ थुफ्लंजोबनांगोन औऔ औ

औ आमफ्राय बिदिनो दैफोरखौ सानसेयाव खेबबेसेसो होनांगोन औ एसे सारै सारैसो होगोनना बिदि बुर्जाथ' लुजायाना

औ फ्रि फ्रि सारगोन आं

औ औ आमफ्राय औ आं बानायनो नागिरदोंमोन आरो ओंखायनो

औ औ जागोन दे टेंकिउ